हैलो अॼु मां रेडमी नोट इलेविन प्रो मैक्स फोन जो रिव्यू ॾियणु वारी आहियां इहो फोन मां अमेज़ोन तां पर्चेस कयो हुयो इहो फोन इलाही सुठो थो हले मां हिन खे हिकु हफ़्ते पहले ई घुरायो हुयो और ॿ ॾींहनि में मूंखे डिलिवरी बि मिली वई हुई इन फोन जो कैमरा इलाही सुठो आहे हिकुदमि क्लीयर कैमरा आहे इन जी स्क्रीन बि इलाही वॾी आहे और इहो इलाही स्मूद हलंदो आहे बिल्कुलु बि हैंग न थींदो आहे और इन जी बैट्री इलाही जल्दी चार्ज थी वेंदी आहे जल्दी लहंदी बि कोन्हे और इन जी स्टोरेज बि इलाही सुठी आहे तव्हां केतिरा बि फोटो खीचो हीअ न फुल थींदी वाटर प्रूफ आहे इहो फोन और इन जी स्क्रीन बि इलाही स्ट्रॉंग आहे तव्हां खे इन में गोरिला ग्लास विझी ॾींदा उहे इन में ज़ूम क़्वालिटी बि इलाही बढ़िया आहे और हिकुदमि क्लीयर आहे इन जो वॉल्युम बि इलाही मस्तु अथसि